हमारे विद्यालय के छात्रों को कला और शिल्प इस तरीक़े से सिखाया जाता है कि उनकी कक्षा के हिसाब से उन्हें चित्रकारी की किताब मिलती है जिस में अनेक तरीक़ों के चित्र बने होते हैं और कुछ तरीक़े के कलाएँ भी होती हैं तो उन्हें उनके अध्यापिका उन सब कला और चित्रों को बनाना सिखाती हैं और बचपन में मैं भी जब बरसात हुआ करती थी तब बरसात में कागज़ के नाव बना के जो पानी इकट्ठा होता था उस में अपनी नाव को बहाया करते थे